हॅलो सम्राट एजन्सी हांव सेजल ठाकूर सांकवालच्यान उलयतां म्हाका म्हाजो गॅस बूक केल्लो कॅन्सल करपाचो आसलो म्हाजे कडेन ऑलरेडी एक सिली सिलिंडर आसा आनी म्हाका नव्या सिलिंडराची गरज ना तेका लागोन हांव तुमच्या कडेन मागतां की तुमी हांवें बूक केल्लो सिलिंडर कॅन्सल करपाचो बेगितल्या बेगीन म्हाजो रेफ्रंस नंबर आसा दोन तीन एक शुन्य शुन्य शुन्य एक चार सात आठ णव आनी म्हाजो पत्तो आसा सांकवाल गोवा